मैं चार पाँच दिन पहले बजार से एक बाथ सोप लेके आई थी जो मुझे दुकानदार ने काफ़ी तारीफ़ करी कि अभी ये बजार में नया आया है इसका उपयोग करो में बहुत ही अच्छा है पर मुझे वो साबुन बिल्कुल पसंद नहीं आया ना तो वह नहाते समय वो झाग देता है ना उस में खुशबू आती है वह साबुन बहुत ही बेकार निकला मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है